हमारे कृषि के उपयोग में अलग अलग औजार हम इस्तेमाल करते हैं और वैज्ञानिक अलग अलग औजार कृषि विज्ञानी के लिए विकसित कर रहे हैं पहले जो काम हमें अपने हाथों से करना होता था अपने बैलों से करना होता था वो काम आज मसीनों से होने लगा है तो समय की बचत हो रही है कम समय में ज़्यादा काम हो रहा है पहले हाथ से करने में कुछ एरिया बाकी भी रहे जाती थी आगे पीछे स्रम ज़्यादा भी करना पड़ता था सिंचाई के लिए भी वैसा ही सिस्टम था हम अरहर पूर बाल्टी मोट ऐसे ऐसे करते आ गए फिर पुलिया से चलने वाली मसीन से सिंचाई करने लगे अब तो समरसेबुल का जमाना हो गया बटन दबाइए सीधा चलने लगी ना गलन डोरी कसना है ना कुआँ का सफाई करना है न कुआँ मोड़ना है बैल को भी खिलाने का झंझट थोड़ा कम हो गया और अलग अलग यंत्र हो गए आलू बोना था तो हाथ से बोते थे आज आलू बोने की मसीन हो गई उसमें भी एटोमैटिक मसीन हो गई गेहूँ का थ्रेसिंग करना है जौ का थ्रेसिंग करना है तो थ्रेसर हो गए पहले मढ़ाई करते थे तो पूरे खलिहान होते थे खलिहान में लिपाई पोताई ढेला संतलीकरड़ करने के बाद में उसको पोतते थे पीटते थे मिट्टी को दबाते थे लेप करते थे उसके बाद वहाँ लाकर के अलग अलग खेतों से एक किलोमीटर दूर से डेढ़ किलोमीटर दूर से दूर दूर हम लोग का खेत हुआ करता है देहात में चार पाँच मोजे में भी हो जाता है तो वहाँ से ढो ढोकर के सबको एक जगह इकट्ठा करते थे इकट्ठा करने में भी मेहनत लगता था अब उसमें बैल चलाते थे बैल चलाते थे तो अनाज अलग होता था भूसा अलग होता था फिर उसको हवा के सहारे साफ करते थे अलग अलग करते थे कि भूसा अलग हो और हमारा दाना अलग हो तीन बार चार बार प्रक्रिया करनी पड़ती थी ओसाने के लिए और वो उसकी मढ़ाई करने के लिए सरसों भी था तो हाथ से करते थे धान को भी हाथ से ही सटकते थे आज जैसा आवश्यकता वैसे कर लेते हार्वेस्टिंग हो जाती है खड़ी फसल है हमारा दाना आ गया साफ सुथरा फ्रेस घर में औ हार्वेस्टिंग कर दिए बड़ी मसीने हैं छोटी मसीने हैं अगर पोआली चहिए तो ये भूसा भी चाहिए तो वो काट कर के गिरा देती है हमको बाँधना होता है कोई कोई मसीने ऐसी आ गईं कि जो बान भी ले रही है भूसा भी तैयार करे अनाज भी दे रही है और छोटे छोटे ट्रेक्टर भी आ गए गन्ना के खेती है तो उसके बीच में गोड़ाई जो हम हाथ से कुदार से करते थे हथौड़ा से करते थे ओ बीच से ट्रेक्टर छोटा सा ट्रेक्टर निकल कर जा रहा है और मिट्टी का कुढ़ाई निराई गुड़ाई कर देता है गुड़ाई हो गई एक बार के बजाय बार बार कर देते हैं तो निराई भी कम करनी पड़ती है दवाइयाँ आ गईं उपकरण आ गए गए इस छिर छिड़कने वाले इस्प्रे करने वाले तो उसमें भी पहले हंडिल मारकर के पीठ पर रख कर के मसीन को चलाते थे अब तो पीठ पर रखे बटन दबा दिए हाथ से भी हेंडिल नहीं मारना है पूरा फुहारा अच्छी से दे रही है पतला फुहारा तो ऐसे भी कम दवा में ज़्यादा खेत का छिड़काव हो जा रहा है

कृषि वैज्ञानिक

अच्छे उपकरण लाकर के किसानी खेती के काम में विकास के काम में मददगार हो रही हैं मसीनें आधुनिक मसीनें और तरह तरह के औजार हैं निराई गुड़ाई करने के लिए भी सब मसीन चालित हो गया तो काम करने में तो आसानी हो गया और इस तरह से हमारी मेहनत भी कम लग रही है और काम भी ज़्यादा हो रहा है पहले की अपेक्षा आज बहुत आराम हो गया और ऐसे आगे भी और आशा है कि और यंत्र आ गए अभी हाँ अभी आए ओ भी आ गए पीठ पर भी लेकर नही चलना है दवा छिड़कना है तो ऊपर ऊपर से छिड़क दे रही है मसीन एक जगह से बटन दबाना है पूरे खेत में दवा छिड़क गई बोआई करना है तो जीरो टीलेज मसीन आ गई उस के टोकरी में डाल देते हैं खाद और बीज को और ओ अलग अलग और वो अब उचित गहेराई सेट करके ओ बोती हुई चली जा रही है तो अब ढेले कंकड़ में घूमना नई है किसान को तो आराम है और जहाँ हम एक दिन में एक बीघा बैलों से बोआई करते थे आज मसीन के ज़रिए बीसों बीघा बोआई हो जाती है चालीस बिगहा तक भी मसीने बोआई कर लेती हैं ट्रेक्टर से बढ़िया ट्रेक्टर में चलने वाली छोटे वाली भी मसीन है जो उससे भी अब आराम है वो भी अच्छा बोआई कर लेती है छोटे छोटे खेतों में आराम से घूम कर के बोआई कर लेती है और ऐसे ऐसे छोटे ट्रेक्टर भी आ गए जिससे कि हमको छोटे प्लाटों में भी जोतने में आराम हो गया बागवानी खेती करने में भी आराम हो गया छोटे ट्रेक्टर मसीनों से और अब तो ऐसी भी आ गई कि उसमें डीजल खपत छोटी मसीन है जे आ गई तो बैटरी से चल रही है बिजली में लगा दिए चारज हो गई और अपना खेती में दो घंटा चार घंटा जो चलाना है चला लिए फिर चारज में लगा दिए फिर चार्ज हो गई बैटरी फिर चला रहे हैं डीजल का भी उससे खपत कम हो गया खर्च तो कम हो गया